हाँ मैंने रनिंग वर्कआउट का आजमाया हुआ है मैं आज भी रोज़ सुबह दस पंद्रह मिनट के लिए एक राउंड लगा ही लेती हूँ दौड़ का इससे मेरी बॉडी भी फिट रहती है पूरा शरीर भी मेंटेन रहता है ट्रेल रनिंग का प्रोकसेसन भी मैंने कॉलेज के दिनों में किया था उसके लिए धीरे धीरे अपनी दौड़ की दूरी और कठिनाइयों को बढ़ाना होता है शुरुआत लोगों को छोटे मतलब आसान शुरुआत से आसानी मतलब छोटे छोटे से शुरुआत करनी चाहिए और लंबे अधिक कठिन रास्तों तक आगे बढ़ना चाहिए तो ये भी मेरा अनुभव अच्छा ही रहा है लगभग दौड़ का मेरा सारा अनुभव अच्छा ही रहा है